भारत में हेल्थ केयर प्रणाली बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रही है और वर्तमान में इसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ देखी गई है जैसे सबसे पहली चुनौती यही आता है कि लोग खुद आगे आकर अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं वो खुद घबराते हैं कि उनको कोई बड़ी बीमारी ने घेर तो नहीं लिया है भारत सरकार की प्रणाली जो ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है वो हर एक व्यक्ति का डेटाबेस रख रही है और वो लोगों तक ऐसी जानकारी भी पहुँच रही है भारत की सरकार को हमें ये करना चाहिए कि हर प्रति व्यक्ति कि घर घर तक एक न्यूज़ पहुँचानी चाहिए रेडियो के माध्यम से होडिंग बोर्ड के माध्यम से मीडिया के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक ऐसी न्यूज़ पहुँचाई जाए जो हेल्थ को लेकर उनको आग्रह करें और आने वाले वायरस के बारे में पहले ही उनको जानकारी दे दें और दूसरी बात हर एक व्यक्ति का मोहल्ले में आकर कोई भी वैन जो सरकारी है वो हर एक व्यक्ति को टेस्ट करें उसके बीमारी का डायग्नोस करें और उसके बारे में उसको रिपोर्ट दे कि वो अभी स्वस्थ है उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है तभी ये सारी चुनौतियाँ धीरे धीरे खत्म होंगी